हाँ हमारे गाँव और परिवारों में बहुत सारे विवाद होते हैं उनको सुलझाया भी जाता है हमारे गाँव और परिवार में जब विवाद होते हैं तो उनको वहीं ग्रामीण स्तर पर पंचायत के माध्यम से सुलझाया जाता है जिसमें दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं और दोनों पक्षों के लोगों को एकत्रित करके गाँव के मुख्य लोग उनसे आपस में बातचीत करते हैं और दोनों के बारे में देखते हैं कि किस पक्ष की गलती है और किस पक्ष की नहीं हाँ हमें हाल में एक विवाद के बारे में पता चला है और उसको सुलझाया भी गया है हमारे पड़ोस में एक विवाद हुआ जोकि बहुत ही हानिकारक था जिसमें दो पक्षों में विवाद हुआ तो उसको गाँव के लोगों ने मुख्य पंच पटेलों ने अपनी अहम भूमिका अदा करके बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया जिसमें उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की और दोनों पक्षों के बारे में अपनी राय जानी कि वो लोग क्या चाहते हैं और दोनों के राय जान करके उसको बहुत गंभीर तरीके से सुलझाया गया गाँवों में अधिकतर जो भी विवाद होते हैं उनको अपने ही स्तर पर आपस में बातचीत करके सुलझा लिया जाता है